नवजात बच्चाके स्वच्छ वातावरणमे अस्वच्छताके कारण बिमारी नहि पड़ैत अछि हिनका खातिर हम बच्चाके साफ सफाइमे ध्यान रखे छियै हुनका प्रतिदिन नहाबै छियै हुनका फिर मालिश सरसौंके तेल से किएकि सरसौंके तेल हमर अपन प्योर सरसौंके तेल अपन खेतसँ लाकर करै छियै तऽ हुनका करैसँ बच्चाके मसल्स हड्डी भी मजबूत होइ छै आओर हुनका प्रतिदिन मालिश करै छियै से नवजात बच्चाके हड्डी माँसपेशीमे रक्त सँचार होइ छै तऽ बच्चामे फूर्ति आबै छै से हमरा हम लोग प्रतिदिन करै छियै जे बच्चाके एको बार हुनका स्वच्छ कपड़ा कपड़ाके भी साफ सफाइ पर ध्यान रखे छियै कि हुनका कपड़ा गन्दा न रहै किसी भी तरहके अच्छा डिटर्जेन्टके यूज करके हुनका साफ सफाइपे विशेष ध्यान दै छियै बच्चाके स्वास्थ्यके लिये हम लोग विशेष टीकाकरणके भी सुविधा अपना टीकाकरण केन्द्रमे जाके करबाबै छियै बच्चाके आओर हुनका समय समय पर डॉक्टर से देखाबै छियै कि किसी तरहके कोनो परेशानी नहि छथिन कि ग्रो हुनका बढ़ैमे हुनका ग्रौथमे किसी तरहके किसी तरहके दिक्कत न होइ सो हमेशा हम लोग एक्टिव रहै छी हमर बच्चा हर तरह से स्वस्थ रहै